हैलो जय झूलेलाल तव्हां मंगलम गैस एजेंसी मां पिया ॻालायो हां भइया मां डह ॾींहं पहिरीं हिकु गैस सिलेंडर बुक करायो हुओ हा अञा ताईं आहियो कोन्हे अछा अछा माण्हू कोन आहे पहुचाइण लाइ अछा भइया इहा ॻाल्हि आहे त भई जेका मुंहिंजी लॻियलु हुई गैस जी टंकी उहो ख़तम थी वियो आहे मुंहिंजो सिलेंडर ऐं ॿियो मुंहिंजे घर में एक्सट्रा आहे बि कोन की भई मां लॻाए सघां ऐं मूंखे राति जी रोटी बि ठाहिणी आहे त तव्हां मूंखे तव्हांखां गुज़ारिश आहे की तव्हां मूंखे अन हींअर ई गैस सिलेंडर पहुचाए वञो घर ते त तव्हांजी महिरबानी थींदी हा हा थोरो तकिड़ो कजो छो त मूंखे अॼु ई खपे छोजो राति जी मूंखे रोटी ठाहिणी आहे हा मां तव्हांखे कंज़्यूमर आईडी ॾिया थी हा हिकु मिनट हैलो हा भइया नोट कयो मुंहिंजी खरपतकर आईडी आहे पंज नव सत अठ चारि पंज हिकु ॿुड़ी ॿुड़ी टे हा हा मुंहिंजो डिलीवरी एड्रेस आहे मंगलम कॉलोनी मंगलम गार्डन जे साम्हूं हां ब्लॉक ब्लॉक नंबर टे हा मकान नंबर आहे ॾह ठीकु आहे ठीकु आहे तव्हांजी महिरबानी थींदी थोरो तकड़ कजो हा ठीकु आहे धन्यवाद जय झूलेलाल